हलो जी मैम जी सर जी बोल रहे हैं मैम हम आपको

जी हमको थोड़ा फीवर आ गया था इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं जी मैम हम आ ही नहीं पाए कोई भी जाने वाला भी नहीं था इस वजह से जी नेक्स्ट वीक नहीं होगा मैम कल से आ जाएँगे सॉरी मैम अगली बार से नहीं करेंगे जी ओक ओके ओके मैम थैंक यू मैम जी मैम जी कॉपी तो वैसे कंप्लीट कर ली थी फ्रेंड से लेकर ओके कोर्स कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो रहा था मैडम को फ्रेंड से ले ली थी वो पास में वहीं रहती है पड़ोस में जी वैसे अटेंडेंस थोड़ा अगल अगली बार से ध्यान रखेंगे

जी बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल और अगल जी अब एक कल परसों से प कल या पक परसो पक्का आ जाएँगे डॉक्टर ने बस जी अभी जी डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल ठीक हो जाएँगी बस एक या एक दो दिन आराम करके फिर आप स्कूल जा सकती हैं जी जी थैंक यू मैम धन्यवाद